ॿ त ॿारहं इहो हिकु जेको सिंधी जुमिलो आहे इहो अहिड़ो जुमिलो आहे के इहो पाण में जेका ॿ ॼणा हूंदा आहिनि अगरि उहे हिक ॿिए सां गॾु आहिनि तो ॿारहंनि ॼणनि जी ताकत गॾु रखंदा आहिनि त इहो ॿुधण में मूंखे एॾो सुठो लॻंदो आहे की ॿ त ॿारहं